परिवारमे महिला माछ मारयलेल बहुत किछु मतलब करैए ओ समुद्रमे नहि जा सकैए समुद्रमे ओकरा अपनाकेँ सेहो डरो महसूस होइत छै जे ओ अथी ने घिचा नहि जा सकय या किछु मतलब भऽ नहि जा सकैए ओकरा नहियो जाए दैत छै सेहो होइत छै दुनू किछु भऽ सकैत छै फेकल जेतय या केनाहु कए पकड़ल जाय किछु द्वारा लहर अबैत छै ओहिमे आएल जाय सएह होइत छै आओर महिला तऽ सभटामे अपन परिवारमे सहयोग करैत छै माछ मारय आ कि किछु किछो हेतय ओहिमे ओकरा सहयोग करैए पड़ैत छै